मैंने एक फ़ोन ऑनलाइन ऑर्डर करा था उसका जब मेरे यहाँ डेट हुई डिलिवरी की तो डिलिवरी बॉय का कॉल आया कि मुझे कहाँ डिलिवर्ड करता था करना है ऐड्रेस पे उसने मैंने बोला जो ऐड्रेस आपको दिया गया है एज़ ऐड्रेस पे आ जाओ वो सेफ़ली मेरे घर पे आया मेरे ऑर्डर को डिलिवर्ड किया उसके सामने मैंने उस बॉक्स को ओपन करा जिसमें मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था उस बॉक्स में मेरा वही फ़ोन था जो मैंने ऑर्डर किया था तो उसके साथ जो भी एसेसरीज़ उसमें दिखाई गई थी मेरे ऑनलाइन मो भी अवलेबल थी उसके बाद उसमें कोई भी कंपनी में या फिर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने मुझे कोई डिलिवरी चार्ज नहीं लिया था विदआउट डिलिवरी चार्ज उसने मेरे घर तक डिलिवर्ड किया है डिलिवरी बॉय ने और सेफ़ली पहुँचा है तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने एक कॉल में बहुत ज़्यादा कॉलिंग नहीं हुई डिलीवरी बॉय के द्वारा एक कॉल में वो मेरा ऑर्डर मेरे घर तक पहुँचाया ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि बार बार जो है कॉल नहीं आया इससे ये हुआ कि फ़ोन सेफ़ली मेरे घर आ गया एक कॉल में एड्रेस जो दिया गया था उस एड्रेस पे डिलिवरी बॉय ने पहुँचा दिया उसके बाद उन फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कुछ दिन हो चुके हैं फ़ोन यूज़ करते हुए तो फ़ोन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मेरा वर्क कर रहा है फ़ोन में कोई प्रोब्लम नहीं आ रही है कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो इसमें फ़्रॉड हो सकता है या फिर कोई भी पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं पुराने हों तो ऐसा कुछ नहीं है फ़ोन बहुत ही अच्छा स्मूथ वर्क कर रहा है एकदम न्यू कंडिशन फ़ोन की है कोई दिक़्क़त नहीं है नया फ़ोन है तो अच्छा वर्क कर रहा है उसके साथ साथ जो भी चीज़ें दी गईं हैं बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रही हैं तो फ़ोन जो है हमारा बहुत अच्छा चल रहा है ऑल ओवर जो भी इक्सपिरियंस हो ऑनलाइन का वो बहुत बेहतर है मेरा कि मैं हमेशा जो है कुछ चीज़ें प्रिफ़र करता हूँ कि ऑनलाइन ही ऑर्डर करता हूँ तो इससे मैंने फ़ोन ऑर्डर करा था ये पहली बार ही ऑर्डर करा था लेकिन इसका एक्सपीरिएंस बहुत बढ़िया था मेरा